हून में थुआढ़े कन्नै गल्ल करनी कि केह्ड़ा जेह्ड़ा मौसम ऐ जेह्का जो मौसम जाना चाहिदा घुमने फिरने गी ते ओह् की जाना चाहिदा ते अ'ऊं मेरे च लोकें गी बड़े अपने अपने पसंद दे मौसम होंदे ते मिगी शैल लगदा नेईं ज्यादा ठंड होंदी ते नेईं ज्यादा गर्मी होंदी मिगी स्प्रिंग जेह्ड़ा मौसम होंदा ते मिगी ओह् शैल लगदा ते ओह् मौसम ठीक रौंह्दा निं ठंड होंदी ते नेईं इन्नी ज्यादा गर्मी होंदी फुल्ल खिलदे ते घुमने तेई बी शैल ऐ एह् इन्ना शैल मौसम होंदा नेईं बरखा होंदियां थैलू ते नेईं ज्यादा ठंड ते नेईं ज्यादा गर्मी ते असें थैलू जाना चाहिदा कि ओह् शैल मतलब कि जाना चाहिदा घुमने फिरने गी थैलू गै जाना चाहिदा ते इ'यां लोक गंदे ठंड बिच जंदे ठंड लगदी ते ताप पसीना पसीना होई जंदा कोई मन निं करदा कुतै जाने गी छड़ी गर्मी कुतै जाओ बाह्र दिनें निकलदा कोई छड़ी गर्मी होंदी ते ठंड बिच बी इ'यां गै होंदा ठंड छड़ी

मीडियम मौसम शैल होंदा नि ज्यादा ठंड होऐ नि ज्यादा गर्म होऐ एह् सीजन च मिगी जाना शैल लगदा ऐ जे कुतै जाना होऐ अगर घुम्मन मिगी ते अ'ऊं सारें गी आखनी कि थोड़ा गलू गर्मी बी घट्ट होऐ ठंड बी नेईं होऐ इन्नी ते ओह् मौौसम इसलै है बी ऐ ओह् मार्च मौसम ठीक रौंह्दा नेईं ज्यादा ठंड होंदी ते नेईं ज्यादा गर्मी होंदी ते एह् जेह्ड़ा मौसम होंदा एह् ठीक रौंह्दा बुखार बगैरा बी नेईं औंदे लोकें गी ते एह् एह् ठीक रौंह्दा ट्रैवल करने गी जेकर कुतै जाना होऐ घुमने फिरने ते एह् एह् जेहा मौसम शैल होंदा